ہاں ہم نے بیل گاڑیوں کی دوڑ دیکھی ہے ہمارے علاقے میں جب گنے کا موسم ہوتا ہے تو کسان اپنے گنے کو کاٹ کے بیل گاڑی پہ جب لادتا ہے سوگر فیکٹری کی طرف نکلنے کے لئے تو راستے میں وہ بیل کو تیزی سے دوڑاتا ہے بیل گاڑی کو تاکہ ہمارا نمبر آگے لگ جائے اسی چکر میں وہ بیل کو خوب تیزی سے دوڑاتا ہے اور ہم نے بکری اور مرغ کی لڑائی پرانی دلّی میں دیکھا ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بکری کو اچھی خاصی بھیڑ ہوتی ہے دو بھیڑ کی دو پارٹ ہوتی ہے اور بکری کو دونوں چھور سے چھوڑا جاتا ہے اور اس میں خوب شور شرابہ ہوتا ہے لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں اسی طرح مرغ کی بھی لڑائی کروائی جاتی ہے دونوں طرف سے مرغ کو چھوڑا جاتا ہے اور اس کی لڑائی کروائی جاتی ہے اور اس میں خوب شور شرابا ہوتا ہے لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں